खुब आनन्द रहूँ अहाँ के बाजि रहल छी पीयूष जी आओर शरीरसभ स्वस्थ्य रहैए न अहाँ इलाज कराके गेल रहियै किछु दिन पहिले

आओर तबियतसभमे आओर कोनो गड़बड़ी बोखारो तोखाड़ होइए

बोखारो तोखाड़ होइए अहाँकेँ बोखार जे होइयै अहाँकेँ ओकर गोटी जे लिखने अइ खाय छियै कि नहि पैरासिटामोल लिख दी

ओ जे अहाँके पएरमे घाव रहै एकबेर अइऔ अहाँ हम तऽ खालिए रहैत छी जहिआ अहाँ एबय आइओ आओर तबियतमे कोनो परिवर्तन भेल यऽ अहाँ दबाइ ठीकसे नहि लैत छी मतलब

आओर खानामे कीसभ खाय छी जे बतेने छी खाइ छियै न ज्यादातर रोटी खै ला कहलियै रह अहाँकेँ तबियत बिगड़ि रहलए चावलसे जादा तबियत बिगड़ैत छै अभी रोटी पर ध्यान दिऔ चावलके छोड़ु नहि कनि पाँच सात दिन आओर सभ शरीरमे कोनो परिवर्तन नहि भेल अहाँकेँ जे इलाज करेलियै स्वस्थ्य रहयके लेल ओहिला अहाँके रोटी खइऔ अहाँ दु तीन दिनमे हमर क्लिनिकपर आबिऔ भेट करिऔ एतय हँ बीजी रहैत छी आबू दू तीन दिनमे अहाँ ठीक छै नम्बर लए लेबय एहिबेर लेकिन अहाँ दबाइ कनि ठीकसँ खइऔ अहाँकेँ हम चावल खाइलऽ नहि कहलहुँ तऽ चावले खाइ पर जोर दए देलिए रोटी खाइलऽ कहलहुँ रोटी नहि खाइत छी अहाँ हँ तऽ अहाँ हमरा फोन करब शामके टाइममे अभी हम बीजी छियै आओर सभ शरीरकऽ परिवर्तन होयत तऽ कहब अहाँ शामके जरूर फोन करब हमरा आओर नम्बर लए लेबय शामके ठीक छै ओकरो व्यवस्था हेतए तखन ठीक छै ठीक छै